खाना बनाबैसँ पहिले कोन कोनसँ तैयारी होयबाके चाही तऽ सभसँ पहिले तैयारी छै कि जल चाही दोसरा तैयारी छै सब्जीके व्यवस्था होयबाक चाही हँसुआके व्यवस्था तखन होयबाक चाही जे आलू सब्जी काटैमे उपयोग होयबाके चाही ओकरा बाद तहन जे हइ से मसालाके व्यवस्था होइके चाही कि कोन टामे मसाला तहन अपनेके तहन उपयोग करबाके चाही हर तरहके मसालाके व्यवस्था जे छै ओहिमे चाही जेना मिर्चाइ चाही धनिया चाही गरम मसाला चाही तहन सरसो तेल चाही तहन जे है से इस तरहके व्यवस्था खानाके बनाबैसँ पहिले जरूर चाही खास करके अगर गैस पर बनबैत छियै तऽ गैसके भी व्यवस्था होयबाके चाही अगर चूल्हा पर बनबैत छियै तऽ जरनाके व्यवस्था होयबाके चाही इस तरहसँ सभ व्यवस्था जे हइ खानाके बनाबैसँ पहिले चाही नमकके व्यवस्था चाही जलटा व्यवस्था चाही आओर एकरा अलावा जे छै तहन जे छै से हर प्रकारके मसालाके क्वान्टिटीके व्यवस्था होयबाके चाही जाहि से कि तरह तरहके व्यवस्थामे जे खाना बनाबैके चाही मसाला आदि काटल जाइ जाहिसँ कि प्याजके व्यवस्था होयबाके चाही टमाटरके व्यवस्था होयबाके चाही धनियाके व्यवस्था होयबाके चाही इसभके पूरा कयलाके बाद जे छै तहन जे हइ से से खाना बनेबाकमे सुदृढ़ व्यवस्था आसानी तरीकासँ तहन होयबाक चाही आओर ई हो जाइत छै तहन ई व्यवस्था करैके लेल जे छै सब सामग्री एकत्रित करिके तहन जे अहाँ खाना बनाबै बैठबे तहन अहाँकेँ आसानी होयतै बार बार अहाँकेँ दौड़ैके नहि पड़तै अगर ई सारा व्यवस्था नहि रखबै तऽ बार बार दौड़ैके पड़तै कठिनाइ औते खाना खराब भी हो सकैत छै तहन ई चीज पर ध्यान देबाक चाही